बाइकिंग शुरू करने के लिए मुझे अपने दोस्तों ने भी प्रेरित किया और पिछले वर्षों में इसके लिए मुझे काफ़ी जुनून भी विकसित हुआ है क्योंकि बाइकिंग एक आसान और सबसे सरल साधनों में से है जिनको सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आसानी से सीखी भी जा सकती है और बाइकिंग को हम एक साधन में सम्मिलित करते हैं ये आम तौर पे ये रिस्क भी है लेकिन फिर भी अगर ध्यानपूर्वक परिवहन करें तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं है पिछले वर्षों में जुनून काफ़ी हद तक विकसित हुआ है मेरा बाइकिंग को लेकर क्योंकि एक तो ये एक दूसरे स्थान पर जाने में आसानी से हो जाती है और समय की भी बचत हो जाती है और नॉर्मली दो लोग एक साथ सफर भी कर सकते हैं इसे अच्छा साधन कह सकते हैं हम